मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली ते खंड मिट्ठे लोग डोगरे लोक इ'नें डोगरें गी खंड मिट्ठे इ'यां गै नेईं आखदे साढ़ी भाशा जेह्ड़ी ऐ न इन्नी मिट्ठी भाशा ऐ न बड़ी अच्छी ऐ लता मंगेशकर होरें बी गाइयै साढ़े गाने दस्से असेंगी उनें बेशक्क बक्ख बक्ख भाशाएं दे गाने गाए होङन पर साढा बी गाना गाया ते साढ़े लेई इस्सै करियै गाया कीजे साढ़ी भाशा इन्नी मिट्ठी ऐ इन्नी शैल ऐ बाकी आह्ली भाशाएं गी मी माड़ा निं आखै दी आं सारी भाशाएं दा अपना अपना मतलब ऐ अपना अपना उं'दी इक समृद्ध उं'दी अपनी संस्कृति ऐ उं'दी भाशा जेह्ड़ी ऐ सारें गी अपनी बड़ी प्यारी होंदी मी बी अपनी मातृ भाशा बड़ी प्यारी ऐ बाकियें दी भाशा अपनी मातृ भाशा कन्ने प्यार करने दा मतलब एह् नेईं ऐ जे मिगी बाकी आह्ली भाशाएं कन्नै कोई खास लगाव नेईं ऐ हिन्दी हिन्दी बी बड़ी शैल ऐ लोक किश ते संस्कृती संस्कृत भाशा बी बोलदे न जिं'दी अपनी होर दूइयां भाशां न उब्भी बोलदे न जि'यां पंजाबी ठीक ऐ लेकिन जेह्ड़ी गल्ल डोगरी च ऐ ना ओह् कुसै होर च नेईं ऐ होई सकदा शायद में डोगरी आं ते तां मिगी लगदी ऐ गल्ल डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् तुसें ई अपना मन खोह्लियै जेल्लै तुसें गल्ल करनी होंदी ऐ न तां तुस डोगरी च गै करदे ओ अपनी कुसैगी गल्ल समझानी दस्सनी ओह्दे कन्नै गल्ल करनी ओह् जेह्ड़ा सकून थ्होंदा न गल्ल करियै इस भाशा च ओह् कुसै होर भाशा च नेईं ऐ ते जिन्ने प्यार कन्नै जिन्ने मनै कन्नै तुस डोगरी च गल्ल करियै कुसै दूए कन्नै इक समां बन्नी सकदे ओ ना ओह् दूइयें भाशाएं च नेईं करी सकदे ओ शायद इस करियै के अस डोगरें आं ते अस डोगरी गै बोलनेआं साढ़ी मातृ भाशा ऐ एह् वाइसड बी होई सकदियां आं में इस गल्लै गी लेइयै पर मिगी जेह्ड़ा अपना मेरा अपना जाति तौर पर जेह्ड़ा अनुभव ऐ न ओह् मिगी लगदा ऐ अपनी मातृ भाशा च गल्ल होंदा ऐ ओह् दूइयें च नेईं होंदी अस दूइयें दियां भाशां बोल्ली लैह्गे जियां अंग्रेजी गी लेई लैओ अस सारे अंग्रजी बोलने पर जनेही बोलने ओह् असें गी गै पता ऐ जे अस कनेही बोलने लेकिन जेल्लै तुस डोगरी बोलदे ओ उस भाशा च जेल्लै तुस बोलदे ओ गल्ल करदे ओ तां किन्नी सरल निकली जंदी सैह्ज गै निकली जंदी तुं'दे मुंहा च तुसें ई सोच्चना नेईं पौंदा दूइयें भाशाएं च तुसें ई सोचना पौंदा शब्द तुप्पने पौंदे पर साढ़ें आह्ले च इ'यां नेईं होंदा अपने दे मनै दी गल्ल इ'यां सैह्ज गै निकली जंदी तुस केह् आक्खना चाह्दे ओ केह् समझाना चांह्दे ओ केह् दस्सना चांह्दे ओ ओह् अपने आप गै आई जंदा पर दूएं दी भाशा जेल्लै अस बोलने आं न सिक्खने बी आं अज्ज साढ़े लोक बच्चे जेह्ड़े हैन ओह् बड़ियां भाशां बी सिक्खै दे बिदेशी भाशां बी सिक्खै दे अंग्रेजी गै नेईं कोईं बच्चे ते फ्रैंच बी सिक्खै दे चीनी भाशा बी सिखदे न लोक पर ओह् गल्ल नेईं जेह्ड़ी अपनी भाशा च ऐ अपनी भाशा दा मजा गै बक्खरा होंदा ओह्दे च जेह्ड़ा असें ई सकून थ्होंदा ना बोल्लियै ओह् निं कुसै होर च थ्होई सकदा अपनी भाशा कन्नै प्यार करना चाहिदा ते मी ते लगदा भई अ'ऊं आं डोगरी डोगरी बोलनी ते मी लगदा डोगरें गी अपनी भाशा पर मान होना चाहिदा सगुआं मान कन्नै बोल्लो अस डोगरें आं ते डोगरी भाशा बोल्लो असें निं बोल्ली ते कु'न्नै बोलनी बाह्रें आह्लें आह्नियै थोह्ड़े साढ़े आस्तै डोगरी बोलनी असें ई गै डोगरी बोलनी पौनी अस डोगरें आं आखने आं शानै कन्नै ते इस गल्लै गी मन्नियै बी चलना डोगरी बोल्लो तां गै डोगरे खोआगे जेकर डोगरी बोल्लेआ नेईं तां डोगरे कि'यां खोआना असें इस्सै करियै डोगरी बोलो दूएं दी भाशा कन्नै कोई असें गी त तकलीफ नेईं नां गै असें ई ओह् खराब लगदियां बड़िया शैल न सारियां सिक्खो पर अपनी मात्र भाशा कन्नै जेह्ड़ा प्यार ऐ ना ओह् बरकरार रक्खो उसी बोलना जारी रक्खो ते शर्म निं मसूस करनी के अस डोगरी बोल्ला देआं लोकें आखना एह् माए एह् डोगरी बोलदी ऐ इसी हैन्नी औंदी कोई होर भाशा हिन्दी बी नेईं बोलदी अंग्रेजी बी नेईं बोलदी डोगरी ऐ बोल्लै दी पर डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ नां अस डोगरे इस्सै करियै आं के अस डोगरी भाशा बोलने आं कल्ल गी अस भाशा साढ़ी गेई नां ते कुसै निं ओ असें ई पन्छान देनी बक्खरी एह् साढ़ी भाशा कन्नै गै साढ़ी पन्छान ऐ इस करियै डोगरी बोल्लो